जोंनि ओनसोलाव बे भेटेनारि डक्टर दं जोङो जोंनि न'फोराव फिसिनाय मोसौ बोरमा अमा दाउफोर जोङो बेमारफोर जायोब्ला जोङो बिसोरनियाव थांनानै मुलिफोर बायना लायनानै जोङो बिसोरनि बिसोर होयो बिसोरनाव बेमारफोर जायोब्ला जोङो मुलि होनानै जोङो जोंनि दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोर जुनातफोरखौ जोङो रैखा खालामनां खालामो